मुंहिंजे घर में हिकु शादी हुई मां हिकु प्रोग्राम ते पायण लाइ जीन वठी आयो हुयुसि ऐं मां जॾहिं पाती मूंखे ॾाढी वणी हुन जी माप बि बराबरि हुई रंगु तमामु सुठो हुयो हुन ते मां कहिड़ी बि शर्ट पाये पियो सघां कपिड़ो बि सुठो हो ऐं जाम थधो हुयो मां जॾहिं पाए वियुसि त चइनि माण्हुनि मूंखा पुछियो फिटिंग बि बिल्कुलु ठीकु हुई अघ बि वजिबी हुयो मूंखे सुठे अघ में मिली आहे